गोंयाक एक भोव संस्कृतीक वाठार म्हणटा म्हणल्यार क्रिस्तांव धर्म आसा हिंदू मुस्लीम तशेंच हेर धर्मूय आसात हांगा लोक मेळोन करून उत्सव मनयतात एकमेकागेर परबो मनयतात सगळें जाता तशें गोंयचे जे आमकां संस्कृतीक अशे कार्यावळी इवेंट जे आमी म्हणटात उत्सव म्हणटात तें म्हणल्यार हांगा मुखेल अशे आहा ते शिगमो आनी कार्निवाल शिगमो आनी कार्निवाल दोगूय मनोरंजना खातीर अशे केल्ले आमचे गोंय संस्कृतेंतले एक उत्सव म्हणटा तशे शिगम्याक वेगवेगळ्या वाठारांनी शिगमो जाता शिगम्याचो मेळ आसता जे शिगम्याचे गडे आसता ते तरंगां हालयतात ढोल ताशे कासाळें तशेंच हेर वाद्यां वाजोवपी वाजंत्री तातूंत भाग घेतात तितून पारंपारीक गोंयचे नाच आसता सादारण म्हळ्यार फुगडी धरून ताळगडी घोडेमोडणी मुसळ तशेंच हेर जायते पारंपारीक नाच आमकां शिगम्याक पळोवपाक मेळटात शिगम्याचो मुखेल हेतू म्हणल्यार पयली काळार जेन्ना टिवी वा मोबायल सारकिल्ले आमकां आतांचे सामकें एन्टर्टेनमेंट हें मनोरंजनात्मक जे वस्तू आसा त्यो नाशिल्ल्यो तेदे वेळार लोक एकठांय येवन अशे संस्कृतीक खेळ मेळावे घडोवन हाडटाले तितूंतलो एक शिगमो वा कार्निवल आमी म्हणो शकता शिगम्याक जशें पारंपारीक कपडे वा भेस घालून नाचप गावप जाता तशें तातूंत देखावे आसता जे लोक स्वता करतात एक एक ग्रूप मेळोन एक एक पंगड मेळोन देखावे करतात देव देवतांचे पुतळे आसतात तेंकां आतां आतां लायटींग घालून तेजे फाटल्यान त्या स्पिकरांचे म्युजीक लावन ते अमके तरेन हालोवन करून अशें एक भोव सामकें बरें दिसपी दृश्य जें आसा तें पळोवपाक मेळटा तशेंच देव देवतांचें तशेंच आमकां देखाव्यांचे विशय जे आसा ते सद्याच्या परिस्थितीचेर कांय वेळार दिसून येता देखीक जेन्ना म्हादयचो जेन्ना भाटाभाटीचो इशू जाल्लो तेन्ना आमकां शिगम्या वेळार एक मेळ पळोवपाक मेळ्ळो जंय तेणें म्हादय दाखयल्ली आनी म्हादयचें कशे तरेन विठंभणां जाल्यां हींय दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो तर शिगम्याक देव देवता तेंच्या पुतळ्या वा देखाव्या वांगडा आमकां गोंयची सद्याची परिस्थितीचेर उजवाड घातिल्लो सुद्दां दिश्टी पडटा दुसरो गोंयचो मुखेल आमचो कल्चरल इवेंट सामको फामाद असो कार्निवाल गोंयचो कार्निवाल जो आसा तातूंतूय नाच जाता गायना जाता कुणबी सारको पारंपारीक नाच धरून पाश्चात्य नाच जोडप्यांनी नाचिल्ले मागीर कर्तब दाखोवपी अशे साबार मनोरंजनाचे हेर घटक आमकां कार्निवालान दिसतात एक राजाचो रथ आसता ताका किंग मोमो अशें नांव घालून तो तें कार्निवालाची सुरवात करता तातूंत हेर रथ आसता देखावे आसता पुतळे आसतात तितून मुखेल म्हणजे गोंयची संस्कृती तातूंतली गिरेस्तकाय गोंय कशें आसा हें प्रकट करपाचो प्रयत्न करता ते रथ करता देखावे करता मागीर हे जाले दोन मुखेल अशे जे गांवां गांवांनी जाता प्रत्येक गांवान तेंचो मेळावयता गांवान शारान म्हणोया आमी तशें तशेंच शिगमो जो आसा तो प्रत्येक गांवांन वेगळे तरेन जाता एक एक कडेन दिण्डी घालून जाता एक एक कडेन वेगवेगळे जे आमचे धार्मीक रिती आसा ते करून जाता मागीर दिवाडे सारके वाटावरान बोंदेरां म्हणटा ती आमगेले हें जाता परब एक परब म्हणटा उत्सव जाता माशेलान चिखल कालो जाता मागीर बोमा कालोत्सव जाता अशें जायते दोंगरेर हांगा थंय इंत्रूज जाता अशें जायते ल्हान ल्हान गांवांनी सुद्दां आमकां जायते संस्कृतीक मेळावे जे आसा पळोवपाक मेळटा तशेंच गोंयां गोंय सरकार तशेंच भारत सरकार अशें मेळून केन्ना केन्ना मनोरनजनाचे उपक्रम घडोवन हाडटा जशें आमकां हालींच पयलें तें गोंय कला आनी साहित्य उत्सव म्हळ्यार गोवा आर्ट्स एंड लिट् लिट्रेचर फेस्टिवल मागीर गोंया मुखेलपणान गोंयचो काजू आनी नाल्लां उत्सव जो आसा गोवा कॅज्यू एन्ड कोकोनट फेस्ट आमकां पळोवपाक मेळटा त्या वेळार वर्कशॉप जाता थंय गॅलरी भरता वा जे आमचे नाल्ल काजूचे जे पारंपारीक घर घरांतले जे पदार्थ आसात तें विकपाक थंय बंदोबस्त केल्ले दिसता मागीर आंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव जो इफ्फी आमी म्हणटा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया तो गोंयांत जाता एक भोव म्हत्वाचें असो कल्चरल आमचो इवेंट जो एन्टरटेनमेंट जावं भारत जावं एक आंतरराष्ट्रीय मळार घडपी असो उत्सव मागीर दिव्यांगा खातीर खास करून इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट म्हणटा तें जाता तें लेगीत एक वेळार गोंयां जाल्लें तशेंच पेंवपी जावं धांवपी जावं हेर जे हेरां खातीर स्विमींग स्पोर्ट्स मेरेथोन इवेंट्स अशे खूब कितें कितें गोंयांत घडोवन हाडटात गांवां गांवांनी जे आमी जर बारीक बारीक पळोवपाक वचत जाल्यार देडलो जाता ढोल ताशे वाजोवन कृष्णाची मुर्ती जी आसा ती घरघरांनी व्हरप देवाचो आशिर्वाद घेवप तशेंच नाच गाणें हाचें वांगडा हें सगळें चलता गांवगांवांनी बायलो धालो खेळटात धालो म्हळ्यार परंपारीक रितीन पयलीं जेन्ना बायलांक मोक मोकळेपणान अशें वावुरपाक मेळनाशिल्लें तेन्ना सतत घरांतलीं कामां भायलीं कामां शेतांतलीं कामां अशीं करून करून तीं बेजारलीं म्हणून तेंच्यांनी मेळोन करून तो धालो हो संकल्पना काडिल्ली म्हणटा आनी तेन्नाच्यान ती धालो ही संकल्पना प्रत्येक गांवांत चालू आसा आनी प्रत्येक गांवांत धालो जाता बायलो रातभर जागून नाचता खेळ खेळटात फुगडे घालता अशे तरेन खूब बायलां खातीर खूब हें धालो म्हत्वाचो आसा जाल्यार गोंयांत जागर सारके प्रकार जातात जंय दादले सवंगां करतात आदी खूब कितें